हय हय हय तुमी कोण

खुंय साकून काॅल केल्लो तुमी काणकोण साकून केला आं हां तुमी काशीं जंगल सफारी आवडटा न्हंय पळोवपाक आवडटा हय धबधबो बी आसा कुसक्यां धबधबो आसा मागीर करव्या मुगो बनाळ्ळ म्हणटा तो आसा बामण बुडो बी धबधबो आसा

संडे येवपा शकता तूं आयताराक हां पळय सपाॅज आतां तूं कुस्क्यांक वयता न्ही जाल्यार तुका मदी मेन रोडाचेर गाडी दवरून चलत वचपाक पडटलें पंदरा मिण्टां लागतलीं आनी बामणबुडो वयता न्ही जाल्यार अर्दवर मायज लागतलें

हय हय हय एकटें येतलें काय तुजो ग्रुप बीन वांगडी कितल्या अशें लोक येतले पांच आनी तुमकां जेवण बी हय आमचे कडेन तसले फेसिलीटीस आसा बट तुमकां तेजा खातीर पे करपा पडटलें आं हां कसले जेवण जाय तुमकां नुस्त्यांचें का वेज आं हां पांच जाणां न्ही हां तुमी सकाळचीं णव म्हळ्या पावपाक शकतलीं णव म्हटल्यार एटलीस्ट बस स्टेंडार तरी पावपाक शकतलीं काणकोण आं हां आं कळ्ळें आनीक तुमचें केरी करा हां तुमकां खावपाक कितें एक्ट्रा कितें जाय न्ही वेफरर्स बी अशें किदें घेवुन येपाचे लेस बीन आमी आमी जस्ट तुमकां जेवण प्रोवायड करतले

आं बरें बरें